लिखबाक शौक़ हमरा जे छै से विद्यार्थीए जीवनसे रहलै हम शिक्षक रहितौं हॉस्टलमे जे छै से बगलमे रहै छी आर ओहिठाम एक दिश अपन बेडरूम तऽ दोसर दोसर रूम जे छै से विद्यार्थीएके लेल जे छै से राखने छी ओहिठाम जे हम विद्यार्थीके पढ़ेलाक बाद अर्थात इस्कूल आवरके बाद हम जे छै से किछु लिखैके अर्थात् छोट छोट कविता लिख लै छी बाल मने बाल कविताक ऊपर जे छै सेहो एगो छोट छोटके कविता जे छै से लिख लै छी आर प्रायः जे छै से नीक नीक जे विद्वान छथि हुनका पढ़लाके बाद एकटा डायरी मेंटेन हुनकर जे किछु नीक बात छै ओकरा हम एकटा जे छै से अलगमे डायरी रूपमे कॉपीमे जे छै ओकरा लिखै छी आओर प्रायः विद्यार्थीकेॅं ओहिसॅं पैरचित करेनाय अपना जीवनमे ओकरा जे छै से उतारनाइ एकर प्रयास करै छी